السلام علیکم ورحمۃہ اللہ وبرکاتہ ہوں سر میں نے پی ایم کے وی وائی میں داخلہ لیا ہے سر اس میں اس کا سیشن کیا ہے کیا اگزام روٹین ہے کیا سب کی ضرورت ہیں سر جی سر جی جی جی سر رجسٹریشن ہو گیا ہے جی ایڈمٹ کارڈ بھی ہے سر جی سر تو مجھے یہ معلومات کرنی تھی کہ اس ایگزام کا کیا ٹائم ٹیبل ہے کتنے بجے سے اگزام اسٹارٹ ہے جی سر جی سر نو بجے سے جی جی جی سر رجسٹریشن ہو گیا ہے جی جی رجسٹریشن نمبر بتیس گیارہ پچیس ہے جی جی ایڈمٹ کارڈ بھی ہے جی جی سر یہ ہم کو پورا ایگزام شیڈیول بتا دیتے تو بہت مہربانی ہوتی جی سر جی سر جی سر جی سر شکریہ